हाँ मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं मुर्गी की लड़ाई बकरी की लड़ाई बैलगाड़ी की दौड़ गाँवों में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है आज भी जब मैं अपने ननिहाल जाती हूँ तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि हर जीव हर कोई भी पशु पक्षी जो भी हैं वो भी एक इंसानों की तरह ही उनमें सारी भावनाएँ होती है हर चीज भगवान ने डाली है जिसमें वो भी उनको भी फील होता है कुछ समझ आता है लड़ने का झगड़ने का वो भी इंसानों की तरह ही सोचते हैं हाँ बोल नहीं सकते लेकिन पूरा इंसानों की तरह सोचने का समझने का भावनाओं का उनमें डाला गया है तो मैं ये चीज़ें सोचती रहती